मां पहिरों दफ़ो ॿ हज़ार अरिड़हा में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका घुमण वियुमि जिते मुंहिंजो पुटु रोहित राले शहर में रहंदो आहे उते मां छहनि महिननि लाइ वियुमि त मां सोचे वियो हुअमि त ही छह महीना में कीअं गुज़िरंदा पर उते मुंहिंजा सत दोस्त ठही विया जंहिंजा नाला अहिड़े नमूने हुआ पवार जोशी प्रमोद बेनर्जी जितेंद्र पंचाल ऐं दिलबाग सिंग असां सुबुह सां छहें बजे पंधु करण वेंदा हुआसीं हुन खां पोइ वरी ॾहें बजे असां स्विमिंग पूल ते तेरागी करण वेंदा हुआसीं मूंखे तेरागी न ईंदी हुई पर मुंहिंजे हिकु दोस्त पवार मूंखे हिम्मत ॾिनी हुन महिनत कई मुंहिंजे मथा मूंखे तेरागी सिखारी ऐं मां तेरागी क करण बि सिखी वियुमि सुठे नमूने ऐं हुन खां गॾु असां जंहिं महिल तेरागी करणु वेंदा हुआसीं त असां पाणि सां गॾु पॉपकोन वेफ़र खणी वेंदा हुआसीं अॼु तेरागी करणु खां पोइ पोइ थोरो खाईंदा हुआसीं ऐं चांहि या कॉफ़ी पीअंदा हुआसीं ऐं शाम जो असां माल में वेंदा हुआसीं अमेरिका में हिकिड़ो दुकानु हुओ जंहिंजो वन डॉलर दुकान जो नालो हुयो हुते हर शइ हिकु डॉलर में मिलंदी हुई असां नंढी वॾी शइ उता वठी ईंदा हुआसीं हिन खां पोइ मुंहिंजे पुटु रोहित मूंखे एमरिका जे नाइगरा फॉल्स घुमाइण वठी हलियो नाइगरा फॉल्स में ॾाढा वॾा झरना हुआ देश जा ॾाढा दुनिया जा वॾा झरना हुते ॾिसी करे ॾाढो आनंद आयो ॾाढो मज़ो आयो हुन खां पोइ मूंखे ऑलैंडो सिटी वठी हलियो उते डिसनी वल्ड हुओ यूनेसर स्टूडियो हुओ ऐं हुनजे पासे में मिआमी शहर हुओ जिते मां वञी करे मिआमी शहर ॾिठो ॾाढो वॾो शहर आहे बॉम्बे खां बि वॾो हुन खां पोइ उते हिकिड़ी बस हुई हिप हॉप हुन बस जी टिकट वरिती हुन बस में वेठमि उते इअं हुओ भई तूं हिकु बस खे छॾे वरी ॿीं बस में चढ़ हिकु ई टिकिट में साॻी टिकिट में ऐं किथे बि नाश्तो खाई फ्रेश थी करे वरी ॿीं बस में चढ़ी वञ ऐं शहर ॾाढो वणियो हुन खां पोइ असां वापसि अचण महिल मां पंहिंजे लाइ उतां शू वठी आयुमि ऐं पंहिंजे मिटु माइटनि लाइ एमरिका खां चॉकलेट वठी आयुमि हिकिड़ो ॻाल्हि हुई उते पर्सा रस्ता ऐं रोड ॾाढा सुठा हुआ बरसाति पए त पाणी जल्दी निकिरी वञे ऐं साफ़ सफ़ाई एमरिका में थी वञे ऐं साफ़ सफ़ाई जाम हुई अमेरिका में ॾाढो सुठो शहर आहे वॾो शहर आहे